मध्य प्रदेश में कृषि उद्योग इस समय सब से अधिक चुनौतियों का सामना कर रहा है तो वो है मौसम सम्बंधी मौसम सम्बंधी चुनौतियाँ इस लिए क्योंकि वर्षा का अनियमित तरीक़े से होना फ़सल की गुणवत्ता को बहुत ज़्यादा नुक़सान पहुंचाता है इस कारण से किसानों की फ़सलें या तो सूख रही हैं जहाँ पर बहोत कम वर्षा हो रही जहाँ अत्यधिक वर्षा हो जा रही है वहाँ पर फ़सलों का नुक़सान हो जा रहा है फ़सलें सड़ जा रही हैं जलभराव की स्थिति हो जा रही है निश्चित तौर पर ये सब व्यवस्थाएँ मानव के कंट्रोल में नहीं हैं ये सब प्राकृतिक हैं लेकिन मध्य प्रदेश में कृषि उद्योग इन बातों का तो ध्यान रख सकता है कि किस समय पे कौन सी फ़सल को किस तरीक़े से बोया जाए तो अधिक पानी आने पर या कम वर्षा होने पर भी उन में कम से कम प्रभाव पड़े और जहाँ पर सूखे की स्थिति बन रही है वहाँ पर वाटर सैट और जल के भंडारण का कार्य किया जाए जल संरक्षण का कार्य किया जाए जिस से निश्चित तौर पर हमें लाभ मिलेगा